औ औ बे सालबारिनि दखाना मंगलबाराव जायो मा नांगौ मोनजोबो हारसाफ्राबो फैजोबो बेफारिफ्रा गाननाय जोमनाय लंपेन्ट गस्ला गासैबो मोनजोबो डक्ट'रबो फैबावो मुलि फाननो

मंगलबाराव मंगलबार बारायाव जायो औ गासैबो मोनजोबो हिन्जावफोरनिबो मोनो हौवाफोरनिबो मोनो मा नांगौ मोनजोबो मैगं थाइगं लाबो जोबो बयबो जायो मेल्ला मानसि फैयो मुलि फानफैग्रा बर'बो दं हारसाबो दं मुलि फानफैग्राया आथिं सानाय आखाइ सानाय खर' सानायनि फानफैग्रा मेल्ला दं नायफै बेंटलनाथ' सादोर जोमग्रा गस्ला फैजोबो सौखा बिदै मा बिदै मोजां बेंटलनि हारसाफ्रा लांफैजोबो औ सौखा बिदै मोजां मोजां फानथारो सोरबा गुजुनाय गगा मोननाय सौखा जानाय जनदिस जानाय साफा मोनजोबो मन्दिर दङ खाथियावनो मन्दिरा मैया सानसेल' जादों जोबनाया फुजाया लोखि फुजा

दंजोबोहाय गासैबो खिग्रा हासुग्रा

दंखलनिखौ लोंनो ना दैखरनिखौ लोंनो दैयाबो मेल्ला नायफैदो नायनो फैनानै जोंनावबो हाबलां